नमस्कार जी तें में हमेशा गै प्रेफर करनी होन्नी आ आनॅलाइन शापिंग करना बड़ा गै आसान लगदा ऐ बस तुस फोन च दिक्खो जेहड़ी चीज पसंद आंदी ऐ तें फिर ओहदे ब्यूज दिक्खो हां चीज शैल है कि नेईं फिर मगवांई लैओ ते कन्नै बड़ी गै बारे च थ्होई जंदी ऐ चीजां आनॅलाइन ना तुसे बाहर जाना दिक्खने गी ना धुप्पा जाना ऐ ना ते दकाने उप्पर जाना ऐ अपने घर कमरे दे अंदर बेहियै गै तुस कुछ बी मंगवाई सकदे हो आनॅलाइन है ना ते इस बार में कुछ समान मगवाया आनॅलाइन पर जिसले मिगी ओह् समान थ्होया मेरा मन बड़ा खराब होआ उसी दिक्खियै ओह् कपडे़ मंगवाए में ते जेहो जेह दस्से दे हे उहे जेह है नेई ऐ ओह् है ना काफी गै हलका मटिरियल यूज कीता दा उंहे ते इस्तेमाल कीते दा हा ते मेरा मन बडा खट्टा होआ उसी दिक्खियै कि फोटो बिच ते उंहे बडा गै शैल दस्सै दा हा कि इयो नेहा होना ऐ पेसे बी ठीक ऐ ज्यादा सस्ता बी नेई हा पर जिस हिसाब दा उत्थे दस्से दा हा उऐ जेहा ओह् निकलेआ नेई ते रंग बी मैच नेईं कीता ते ओहदे उप्पर जेहड़ी कढाई होई दी ही ओह्बी हल्की ही होई दी ते कपड़ा बी जेहड़ा ऐ हा ओह् हल्का यूज कीता दा हा उनें ते फिर में दवारा रिक्यूएस्ट पाई उंहेगी कि के ते जेहडा मिगी प्रोडेक्ट थ्होया ऐ ओह् मेरे आकॅार्डिंग दा ते नेईं ऐ ते तुस मेरे पैसे जेहडे़ हैन ओह् वापस करी देओ ते प्रोडक्ट अपना बापस लेई सकदे न बेसे ते आनॅलाइन शापिंग दे बेनिफिट बडे़ ज्यादा ना फायदे बडे़ ज्यादा ना लैकिन कदें कदें तुसे इनें सारी चीजां कोला बी निकलने पौंदा ऐ कदें कदें तुसेंगी जेहडी चीज ऐ ओह् खराब बी थ्होई सकदी ऐ कदें कदें ऐसा बी होंदा कि तुस टुटने आहली चीज मंगवाई लेओ ते कदें ओह् तुसेंगी टुटे दी बी थ्होंदी ऐ ट्रांसपोटेशन दी बजह कन्नै ओह् चीजां टुट्टी बी जंदियां ते इयो जेह नुक्सान बी झल्लने पौंदे कदें कदें ओवरआल ते मी ते पर्सनली ठीक ही लगदी ऐ आनॅलाइन शापिंग करना ते नां कोई बाहर जाने दी भसूड़ी ऐ ना कोई दकान दा ना भाड़ा करियै देइयै दूर जाना बस घार बेहियै तुसें फोने च आर्डर करी देना ऐ पर इस बार थोह्ड़ा मेरा एक्सपिरिंयस स्हेई नेई रेहा ठीक ऐ घन्यबाद